हैलो हैलो हैलो हैलो आं जी सर तुस चाय अच्छा ते चार्ज बी लैना ते अपने स्हाब कन्नै होंदा चार्ज बी लैना होऐ ते ठीक ऐ फिर कदूं चाहिदा तुसें ठीक ऐ कोई गल्ल निं मंगवाई दिन्नी आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ते हांडी बी कराई लेई चाली ठीक ठीक